ہیلو جی میں نے اوکھلا سے اولہ بک کی تھی جو دہلی ایئرپورٹ کے لیے جانا تھا مجھے اور میری فلائٹ ساڑھے تین بجے کی تھی مجھے وقت پہ نہیں پہنچایا گیا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری رقم واپس کریں